उत्तर प्रदेश रज्य सरकार द्वारां भ्रष्टाचार जो समाधान करण जे लाइ क कई कदम उठाया विया सघिबा आहिनि जंहिं मां की कुझु महत्वपुर्ण कदम अहिड़ा आहिनि पहिरों कानूनी और प्रशासिनिक सुधार हिन में भ्रष्टाचार विरोधी कानून जो पालन कयो वञिबो उन खां पोइ स्वतंत्र जांचु एजंसी जी स्थापना जो भ्रष्टाचार जी जांचु करे सघे हुन खां पोइ सरकार में पारदर्शिता वठिणी अचिणी खपे जंहिं में की नागरिकनि खे जानकारी प्रधान करी वञिबी आहिनि उन खां पोइ ॿियो ईंदो आहे कहिड़ो सुधार प्रशासनिक सुधार जंहिं में की नागरिकियुनि जी भागीदारी बि ॾाढी महत्वपूर्ण हुजे उन खे बढ़ावो ॾिनो वियो हुजे सरकारी अधिकारियुनि जी जवाबदेही बि हुन में शामिल थियणी खपे और उन खां पोइ सरकार जी सेवाउनि में सुधार जी प्र से सेवा बि सेवा में सुधार बि प्रधान करनि हुन खां पोइ सुधार जेको ईंदो आहे तक्नीकी सुधार बि करे वञिबो आहे जंहिं मां की पहिरों तक्नीकी हूंदो आहे डिजिटल करणु डिजिटली करण में सरकार जेको आहे उन खे ऑनलाइन सेवायूं प्रधान करनि ताकि हिक माण्हू घरु वेठे वेठे पंहिंजी सेवियाई सेवा हुन सेवाउनि जो लाभ वठी सघनि था ॿियों थो अचे ई गवर्नंस उन खे बि बढ़ावो ॾई करे नागरिकनि खे ऑनलाइन सेवाउनि जो अवसर प्रधान करनि हुन खां पोइ ईंदो आहे डेटा अनालेस डेटा अनालिटिक्स में छा हूंदो आहे के उन खे उपयोग करे सरकारी कार्यनि में सुधार और उन खे और बहितरीन तरीक़े सां कयो वञिबो आहे